ہمارے گاؤں میں نقاشی آب کا نظام بہت اچھا ہے نقاشی آب کو بہتر بنانے کے بہت سے طریقے ہیں جیسے کہ آب کو برابر فاصلے پر جمع کرنے والے نقاشی پوائنٹ یا دریائیں تخلیق کرنا اہم ہوتا ہے تاکہ پانی کی جمعیت ایک جگہ نہ جمع ہو جنوبی نظام جوئی کی طرح ذخیرہ کرنے کے لیے تالابات بند کرنے والے تالابات یا جھیلوں کی تخلیق کرنا اہم ہوتا ہے عوام کو پانی کی صحیح استعمال کی ترویج کرنی چاہیے جیسے کہ کھیتوں میں قطرے بارش کے پرچم استعمال کرنا یا پانی کو بچانے والے اصولوں کی تعلیم دینا ذراعت کی تشہیر اور تربیت کے ذریعے کاشتکاروں کو زیادہ پانی استعمال کرنے والے پودوں کی بجائے کم پانی استعمال کرنے والے پودوں کی کاشت کرنے کی تشویش دینی چاہیے گاؤں میں پانی کا منصفانہ تقسیم کرنے کے لیے اقسام کی بنیاد پر پانی کی قسم پانی کی تقسیم کرنا چاہیے جیسے کہ زرعی صنعتی اور آبادی استعمال کے لیے منصفانہ تعین کرنا ہے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ کس طرح آپ کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہوں مدارس میں آب کی محافظت اور صحیح استعمال کی تعلیم شامل کرنا اہم ہوتا ہے تاکہ نوجوان نسل بھی اس موضوع پر سوچے یہ اقدامات گاؤں میں نقاشی آب کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرسکتے ہیں